میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے اور پسندیدہ کھلاڑی مہیندر سنگھ دھونی ہے جو انڈین کرکٹ ٹیم کا پلیئر تھا انڈین کرکٹ ہسٹری میں وہ سب سے کامیاب پلیئر تھا اور اس کی اسکلس لیڈرشپ اسکلس بہت اچھی تھیں اس نے اس کی وکٹ کیپنگ اور بیٹس مین بہت ہی بہت اچھی تھیں اس نے اپنی لیڈرشپ میں انڈین کرکٹ ٹیم کو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار سات بھی جتوایا آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار ایلیون بھی جتوایا اور چمپئنس ٹرافی دو ہزار تیرہ بھی جتوایا اس کے شاٹ کو ہیلیکاپٹر شاٹ کے نام سے جانا جاتا تھا وہ بہت ہی اچھا اور کام پسند تھا ہر سچویشن کو بہت اچھے سے ہینڈل کرتا تھا اور اس میں ایک اچھے پلیئر اور لیڈرشپ کی بہت اچھی کوالٹی تھی وہ اب بھی آئی پی ایل انڈین پریمیئر لیگ میں کھیلتا ہے چینئی سپر کنگ ٹیم کو لیڈ کرتا ہے اور کتنی بار اس نے انڈین وہ چنئی سپر کنگ کی کو ٹرافی بھی جتوائی